हम सहरसा गेलहुँ मत्स्यगन्धा मन्दिर ओतऽ हम देखलहुँ जे अद्भुत तरहके एहि बेरा तऽ ओ कि कहलिए तालाबमे तालाब या पोखरि ओहिमे देखलहुँ पोखरिमे जे अहाँके पाएरसँ चलैवला नाह सबके ओ देखिक हमहूँ आश्चर्य भेलहुँ जे आहा बहुत सुन्दर जगहपर अएलहुँ हँ तऽ ओहिठमा देखलहुँ जे हम ओहिमे पाएर चला रहल छै तऽ ओ नाव चलि रहल छै तऽ हम पुछलहुँ एगो दुगोसँ जे आखिरमे ई छिए कि तऽ हमरा कहलक जे ई पाएरसँ चलैवला नाह छिए तऽ हम ओ देखिक आश्चर्य भेलहुँ आओर ओ जगह तऽ छी मत्स्यगन्धा ओ तऽ मन्दिर छिए ओ सिद्धपीठ छिए ओहिठमा तऽ एकसँ एक आदमी आबै छै जाइ छै तऽ ओ तऽ जगह तऽ अपने छै प्रसिद्ध हमरा ई जगहमे वएह एकटा एहन नीक लागल जे जकर वर्णने नहि छै आओर वर्णन कैओकऽ बहुत किछु छै जकर हम अहाँ एतऽ उल्लेखे नहि कऽ सकै छिए हमरा अहाँके ओही जलवायु परिवेशमे नीक लागै छै जे कि हम अहाँ ठीक छी